जेना पेड़मे फरी होएत छै तऽ ओहिमे दवाइ डालय छै जेकर अपन छियै किसानके जेकर ओ तोड़ै छै जन लगबाएके तेकर बाद ओ अपन तोड़िके ओहिके बाद ओ अपन बेचै छै बेचैके बाद ओ अपन जे खरीदै लए जाइ छै ओकरा अपन दए छथिन महग भाव ओ अपन ओ लए छै जे गरीब गुरबा छै जेकरा गाछ वृक्ष नहि छथिन ओ अपन मोल लए छथिन हुनकासंँ जेकरा अपन छै गाछ वृक्ष छथिन से तेकरासंँ फलमे ओ दवाइ मारै छै दवाइ दए छै फल बनय छै ओ पाकय छै कचोरै छै आम ओकरा तोड़िके घर लै आबय छै ओहिमे कार्बेड मारै छै तेकर बादमे अपन बेचै छै जे गरीब छै लै कऽ खाय छै जिनका गाछ वृक्ष छथिन तऽ ओ अपना बेचै छै तोड़ाए कऽजन लगबाए कऽ